देखिऔ शिल्पकला जे भेल जेनाकि मधुबनी पेन्टिङ्ग हस्तकला एहि सब दिस प्रवृति देबाक चाही आओर हमरा अहाँके संस्कृतिके मतलब ई सब विशिष्ट स्थान रखै छै आओर एहि दिस प्रवृति लोकके जे छै छेबो करै गामो घरमे देखै छिए जे मौनी पौती ईसब लोक तारके छायाके बना लैए तऽ ई सब चीज छै आ ई सिखबाक चाही आ लोक सिखैए जहाँ तक देखै छिए एहन बात नहि छै जे लोक नहि मधुबनी पेन्टिङ्ग तऽ विश्व स्तरपर अइ एकर प्रचार प्रसार होइए आओर लोक अथी करैए शिल्पकला